हँ बाजु हँ हँ बाजु जी जी जी

हम हँ बाजु बाजु हँ हमरा कनि गृहविज्ञान छै जी जी

हमर नाम मीनु कुमारी भेल हँ सब खानाके बारेमे चाही

हँ हँ तऽ हम एलहुँ अहाँ किताब लेबैके लेल

हँ अच्छा अगर फाटि अगर फाटि गेलै तऽ हँ हँ अच्छा अच्छा आओर किछु

अच्छा ठीक छै राखै छी ठीक